हॅलो आं ओके हय हय हय हय हय हय हय सारकें ना तुमची खबर आयकला तुमी हय हय आमकां तेणी पयशे फ्लॅट दितां म्हणला

हय पूण पयशेन फ्लॅटान रावपाक मेळटा जाल्यार घर आनी कोण निवळ करतलो फ्लॅट नीव मेळटा न्हू वीथ कमी हय पयलींचे घर ते आतांची फ्लॅट सारकी सारकी निवळ वीत मेळटा वीथ फर्निचर आनी पयलुचे घर फर्निचर जें आहा तें पयलुचें नळे सारकें करचें पडटा वाशें मोडलेलें आसा आंगण फुटकें आहा शेण काडचें पडटा वयल्यान पयशेन मेयटा भांगर घेवन पयता पयशांचे इनवेस्ट करून पय हय हय आमकां पयशें मेळटा न्ही आमकां आनी कितें जाय पयशेन फ्लॅट मेळटा आयतो बरो ए क्लास सारको आनी ते एसायल बीन घेवन आमी कित करतली एक दीस मारतोलो आनी वयतलो आतां उरता सगळ्यांक मारतली न्ही स आं आरे हर हय हय सारकें सारकें सारकें सारकें सारकें हय हय बरें तर कांय म्हाका समजलें तुमचें सर हय हय बरें बरें सर बरें करता पयशे दिता परत तांचे हय हय हय समजलें

हय हय सर समजालें म्हाका समजलें सर तुमचें पटलें पटलें बरें आं बरें आं बरें ना ना